जोंनि कक्राझार बा बा बड'लेन्ड एरियाव गोदोनि गेलेमुफ्रा गोबां रोखोमनि दङो आं मोनफा मोनफा ओरैनो बुंथिलांनो नायनि गिबियावनो जोङो उन्दैयाव जोंफोर जेब्ला उन्दैमोन बै समाव जोङो बाथा गेलेयोमोन आरो बै बाथा गेलेनाया ओरैबादिमोन बेखौ जोङो ओ औवा जेन'बा बेखौ जोङो औवाथाय होनना बुङो बे फिसा जायोमोन बेखौ दानो बे गन मोनसे लानानै जेनेबा बे ओ थिनि फुट बा आराय फुट ओरैहाय बे बुग्रा जायोमोन आरो मोनसे जाहैबाय बे बाथाया बे फिसा ओ बे थिन इनसि फास इनसि बे बायदि मोन बेखौ एरनानै जोङो जेसेबां गोजान बुनो हायो बुहरो जेनेबा सासे प्लेयारा बुबाय आरो बे ओम ओ गोजानाव मोनहैबाय आमफ्राय बेहाय थांनानै सासेया गसंहैबाय बिदिनो नेक्सटाव आरो सासेया बुलायनोसै जाय जेसेबां ओ गोजान बुनो हायो बेबायदि बेहाय देरहानाय आरो जेननायखौ डिसाइड खालामोमोन गोदो जों नुनो मोनोमोन बेफोर खेलाखौ गेलेनानै उन्दै उन्दै गथ'फोरा बा सेंग्रा जाहांनायफ्राबो गोबां एनट्रेस्ट माने एनजयमेन्ट खालामोमोन जेरावहाय एसे खारनाय माबानायबो थायोमोन खारथिंलाबायनाय जायनि जाहोनाव खुसि जानायनि जाहोनाव देहा आरो जोंनि मेनटेल माबाफोरा ओ फिट जायोमोन जोङो मेनटेलि स्ट्रं जायोमोन फिसिकेलि थ' जायो गेलेनायाव खिन्थु जों मेनटेलिबो स्थ्रं जायो मानो ओ मिनियोमोन जोङो बेखौ गेलेनानै खुसि जायोमोन बेनि थाखाय देहानि थाखाय गोबां माने जोंनो ओ हेल्फ होयोमोन बै बाथा गेलेनायाबो ओ लासैनो लासैनो जों नुनो मोनो जेरैहाय बोथोरा सोलायबाय ओ मनसिफ्रा बै खेलानि सोमोनदै ओ गेलेनो गारलांबाय बावलांबाय दा ओ मानो थाखाय बेखौ जोङो बावलांखो बा मानो थाखाय गेलेयासै ओ दिनै मानो गेलेला बेफोरनि सोमोनदै बिजिरनो नायबिजिरनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो जेरैहाय बोथोरा सोलायो एनभाइरमेन्टा सोलायलांबाय नांगौथिया बारा जानानै फैबाय मानसिनो ओ फारसेथिं जोङो बुङोब्लाथाय जोंनि बिमा बिफाया गामि ओनसोलफोराव बा टाउन फोराव फोरावबो जों नुनो मोनो गामि ओनसोलफ्राव बेफोर खेलाखौ एसेबां गेलेनो होला मानो ओ मोनसे गेदेर जाहोनानो आंनि बादिब्ला बे जाहोना बेनोदि बे जेबो बेहाय लेभेल गैया दिस्ट्रिक्ट स्टेट बा नेसनेल लेबेलाव बै माबा गेले ओ दोरोङारि ओ दोरोङारि खेलाया बे जाया ओ नाम्बार वान पइन बेनिखायनो बे खेलाखौ दोनै जों गेलेनाय नुला ओ गेलेयोबा ओरैनो बबेबा खना खनलायाव गेलेनो हागौ खिन्थु नाइटिनाइन पारसेन्ट आं बुङो जे बे खेलाया दोनै जोबना थांबाय बेखौ आं नुनो मोनो बे बाथा खेलाखौ गेलेला ओ दोनै आंहानो फिसाला सासे दं बिसोर बा फिसाजो बिसोरो जेब्लाबो बेनि सोमोन्दै सोंबा दोनै मोनथिनो मोना बे बाथ्राया सैथो गोमालांनाय जाहोन मोनसेखौ आं बुंबाय बे बे माने लेभेल खुनु लेभेल नि बे ओ अरगानाइज जाया बेनि थाखायनो बे गेलेनाया दोनै जाला बे मोनसे सेकेन्ड ओ बेफोरबायदि खेलायाव जोंनि पेरेन्टस फोरा सानो बेफोर जेबो जोंनि थाखै मुलाम्फा जाया होननानै बिनि थाखायनो गेलेनो होवा मानो एजुकेशोनाव बांसिन गोसो होबाय नालाय दोनै जों मोनफ्रोबो खेलाखौनो लासै लासै गो गोजान खालामाबोनाय ओ नुबोदों आरो बेनिखायनो बे खेलाखौ गेलेया नैथिया जाहैबाय आरो थामथियाव जाहैबाय दानि गथ'फोरखौ नुनो थाङोबा ओ जो माने हारडवोरकार नङा एसे बानायबो दं खायसे लाजिनायबो दं लाजिनाय जाहोनफोराथ' बेनो ओ आगोलनि मानसिफोरखौ मावनाय नुवाबा दानि उन्दैफोरा डाइरेकलि बे खेलाखौ गेलेनाय नङा बे मोनसे बाथ्राया बे जाबाय दोनै जोंनि गेजेराव बे खेलाया गैलाया होननानै सानो आरो बेखौ नुनो मोनाखै ओ नैथिआव ओ जों आं बुंनो सानो ओ बेखौ जों बुङोमोन ओ दो दानि जुगावबो दं बेथ' खाबादि दा ओ नेसनेल लेभेलाव बा गेदेर लेबेलाव खाबादिखौ नुयो नाथाय दोनै जोंनि ओ गामि लेभेलाव उन्दै उन्दै गथ'फोर बे हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा बेसोरखौ गेलेनाय नुवा ओ मानो गेलेनाय नुवा दा मेइन मिस्टेक आंनि थाखायबा बे जे बे जों गामि लेबेलाव बा एरिया लेबेलाव जोङो जेबो टुरनामेन्ट अरगानाइज खालामा आरो स्कुल कलेज इउनिबारसिटि आवबो जोंनि बुहुद खम जोङो खाबादिफोरखौ नुयो गोदो जों उन्दैआव हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा जोङो गासैबो जयै गेलेयोमोन आरो गेलेनाय टाइमा मा टाइम मोन जोङो ग'बोबाथाय स्कुल थाबाबो जोङो बेलासेआव बेलासे समाव बोथोर मोजांबा बे खेलाखौ गेलेथारोमोन ओ बेखौ जोङो माबोरैहाय जेनेबा माइ गायनाय फोथाराव माय हाखांबाय बा बल गेलेग्रा फोथार दं बेहायबो खना खनला बबेबा खना मोनसेआव जायगा दाबसेआव जोङो बेनि मेजारमेन्ट खौ सुनानै जायगाखौ खाबादि फिल्ड खौ बानायनानै गेलेयोमोन गोदो आरो फोथाफोरावबो जेनेबा खदालजों लाइन बै माबाफोरखौ मेजारमेन्ट खौ सुनानै जोङो बेखौ गेलेयोमोन आरो बेहाय ओरैबायदि मानसि मानसिफोरनि ओ माने फिसिकेलि ओ स्थ्रं खालामोमोन आरो गेलेयो जेब्ला गेलेयो बयबो गोसो होनानै गेलेयो बे हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा बयबो एनट्रेस्ट लानानै गेलेयोमोन जों नुनो मोनो जों उन्दै समाव रुल रेगुलेसोन खौ एसेबां रोङामोन आरो माने लकेल रुल जोंनि गोसोबादिनो रायलायनानैनो जोङो बे रुल रेगुलेसोन खौ बानायोमोन दा लेखाफोर फैबाय दानि समावथ' जोङो नुनो मोनो ओ जायफोरा प्रफेस्नेल जाय गेलेयो बेसोरलोस' गेलेनाय नुयो दोनै बेफोर खेलाया गोदो जोंनिमोन जोंनिथारमोन मानो जों हा ओ आगोलावबो बुंखाबाय जों हारडवारकारस ओ मो मानसि जोङो बयबो गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा मानसि नाथाय दा जों नुनो मोनबाय दा बे खेलाखौ जोंनि उन्दै गथ'फ्रा जोंनि फिसाफ्रा गेलेनाय जों नुवा दिनै आं बुंनो थाङो खाबादिफोरावबो प्र' लिग जायो बेहायबो थांनानै नोङो गावनि केरियार बानायनो हायो नों बेहाय अनेख मुलाम्फा दं गिबियानो जाबाय नोङो फिसिकेलि नोंहा स्थ्रं जाखागोन खाबादिखौ जे जे नोङो प्रफेस्नेल लेभेलाव गेलेयोबा नैथि नों नाम मोनगोन नाम मोनगोन आरो थामथिआनो जाबाय दाम मोनगोन मानो जों प्र' लिग फोराव जेसेबां ओ प्लेयारस नुयो बिसोरनि फिसिकेल मेनटेल आरो ओ फाइनेनसियेलि बो बहुथ स्थ्रं फारसेथिं मानसनमाना आलादा दिनै आं खावलायो बेफोरबायदि गेलेनायखौ जों बयबो लासै लासैयै आरो गेलेफिननो नांगौ गेलेफिनोबाथाय जोंनिल' नोङा बयनिबो थाखै मोनसे ओ मोजां खोथा दा खेला दुलायाव बयबो गोसो होयोबाथाय बै एनम ओ बै पारसनेलि बेनोथ' ओ मुलाम्फा होयो दा जोंनि एरिया नि जोंनि गामिनि ओनसोलनि एनबाइरमेन्ट फोराबो मोजां जायो बेनिखायनो बयबो जोङो उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनो थाखै जोङो उत्साह होनो नांगौ बिसोरखौ ओ एनकारेज खालामनांगौ जेनेबा गेलेनो सानसबो होनो नांगौ जेरै खायफाया एसे स्कुल फोराव कलेजफोराव गेलेयो बे नोंगौ नाथाय स्कुल निफ्राय कलेज निफ्राय फैबाथाय बांसिन गथ'आनो ससियेल मेडिया बा माबाफ्राव ओरैनो नांथाबना थायो ओरैनो टाइम पास खालामो जोङो फिसिकेलि खेलाफोरखौ जे बेबायदि खाबादि एसेबां मोजां खेलाफोरखौ गेलेनाय जों नुनो मोना दा आं जोंफोरो गोदो जेरैहाय गेलेयोमोन काबादि बेनिखायनो दिनैसिमबो जों जोंखौ निजिखौनो आङो पारसनेलि बुंनो सानो निजिबो फिट मानोना जोङो बेबायदि खेलाफोरखौ गोबां गेले गेलेबोयोमोन आरो जों गेलेथारोमोन बे जाबाय ओ थामथि खेलाखौ आङो बुंनो सानो ओ बलिबल गोदो जोङो गो ओ गरम बोथोराबाथाय फुटबल गेलेयोमोन जोलुरखौ आरो गोजां बोथोराव जोङो बलिबल गेलेयोमोन ओरैबादि मोनफ्रोमबो गामियाव बलिबलनि मोनसे कर्ट थाखायोमोन बलिबल गेलेग्रा जेरावहाय जोङो बेलासि स्कुल निफ्राय कलेज निफ्राय फैनानै बयबो सेंग्रायानो जा बोरायानो जा बयबो ज' जानानै बेहाय जों मेट्च गेलेयोमोन जाय जाय सोलाबो जाय गोजानाव थाङा बा खामानियाव थाङा बियो फैथारोमोन सासेया गुबुन सासेनि माथोखौ खोनानैबो जोङो गेलेग्रा फोथाराव फैयोमोन आरो बयबो गेलेयोमोन दा बलिबल बायदि खेलाखौ ओ गो गो गोदो जोंनिया लकेल टुरनामेन्ट बो जायोमोन नाथाय दोनै जों सैथोयै थाङोबाथाय नुनो मोनो जे बेफोर खेलायाबो लासै लासै जोंनि गामि लेभेलाव जोंनि ओनसोलाव गैया जानानै नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोंनि इयुनफोरा फिसिकेलि मेनटेलि एसे उइक जानो हमदों मानो जाय मानसिया गेलेनाय बेफोरबायदि खेलायाव इनभलब जाया बेयो हानद्रेद पारसेन्ट देहानि आरो मेनटेल माबाफोरा उइक जालाङो थ जों गोदो बलिबल फोरखौ ओरैबादि एनट्रेस्ट लानानै गेलेयो माने गोसा गोसा होख्रावनानै गाबख्रावलायनानै बोलो होनानै मिनिनानै रंजानानै जों गेलायोमोन जेरैहाय ओ बिदिनो जोंहा लकेल टुरनामेन्ट जायोमोन बे माब्ला जायो मागो बैसागोफोराव बेबायदि जायखिजाया फिफटिन आगष्ट फोराव इनडिपेन्डेन्ट दे फोराव जायखिजाया मोनसे फोरबो बेफोराव जोङो बे टुरनामेन्ट खौबो अरगेनाइज खालामोमोन आरो गोसो खुसियै रंजानानै बयबो गेलेयोमोन आरो जेब्ला बेबायदि टुरनामेन्ट गामि लेभेलाव ओनसोल लेभेलाव खालामो अब्ला नख'र न'खरनि बयबो फैनानै नायफैयो रंजाफैयो आखाय खबफैयो बयबो ओ माने ओ इनटारेस्ट जायोमोन आरो गोदो गेलेनायाव दा बेफोर एनबाइरमेन्टा बेफोरबादि परिबेसा जोंनि इयाव लासै लासैनो गोमानो हमदों बेनिखायनो जोङो ओ गोदोनि बायदि दाबो गेलेफिनो समा बेनो गोदोनिया मामोन दाबो बेनो बेखौ बोरैहाय इउटिलाइज खालामनांगौ बोरैहाय बाहायनांगौ बे जोंनि आखायाव बेखायनो बेखायनो जों बेखौ दिनैसिमबो मावफिननो हायो आरो आं बुङो पारसनेलि बेखौ जों मावथारनांगौ गेलेथारनांगौ बेबायदि खेला गेलेनानै जोंनि बैसोनि मानसिफोरा दिनै अनेख लाब जादों आरो जों मोजां जानाय नुदों बेनिखायनो बे बलिबलाबो जोंनि आंगो खेला बेखौ जोङो बयबो गेलेनांगौ ओ ब्रैथि खेला जों ओ दोरोङारि बुङोबाथाय जोङो गोदो ओ फुटबल बेखौ मेन लायोमोन दा फुटबल बुङोबाथाय जेरै जोङो दोनै बल नुयो बेबादि नङामोन गोदो जोङो दिरुंफोरनि जिफोरखौ खाथुमनानै बल बानायोमोन उन्दै समाव फिसा फिसा मानो बायनो थाखै जोंनाव फैसा थायामोन गोदो आरो बै बायदि नारें जुमब्रानि बा जायखिजाया माबाफोरखौ जोङो बल बायदि ओरै खाथुमनानै बे माबाखौनो गेलेयोमोन आरो उन्दै समाव जोङो लोगो जानानै लोगो नांनानै हायोबाथाय फैसा खांनाबो बल खौ बायोमोन नाथाय बेनि आगोलावनो जोङो नारें जुमब्राजों गेलेयो आरो बै जिफोरखौनो जिस्रिफोरखौ खाथुमनानै गेलेयोमोन अखायानो जा आरो बै समाव जेब्ला जों गेलेयोमोन फुटबल खौ उन्दै समाव जोंनि आथिंआव फुटबल शु बा ज'था बेफोरनि नामानो गैयामोन जों गेलेयो ट'टेलि माने आथिं गोजायै दा आथिं गोजा गेलेनायाव ओरैबादि हार्ड जायो साबाबो माबाबो जों जेबो सानामोन गोदो सानायाथ' साखागोन मानो आथिं गोजा गेलेयोबा बे सानाया फैखायो थेवबो गेलेयोमोन गेलेनायखौ ओरैबादि गोसो होयोमोन जोंनि मानसिफ्रा गोदोयो जायनि जाहोनाव नुनो मोनो मानसिफोरा गोदोनि मानसिफोरा जे फिसिकेलि एकदम स्थ्रं जायोमोन खामानिबो गोरा खामानिखौ मावनो हायोमोन आरो रंजा बाजायै जे जियानो खामानिमोन बेखौ जोङो मावनो हायोमोन फुटबल फोरखौ जों उन्दैनिफ्रायनो लोगो नांनानै ओ ओरैबायदि गेलेदों थ बेनिखायनो गोदोनि आं बुंनो सानो गोदोनि मानसिफोरा बेमार आजारबो खम जायोमोन हा जों उन्दैआव गेलेदोंबाबो बे बेहाय स्किल नि एसेबां माबा जोंनाव ट्रेइनिं गैयामोन आरो जों बेफोरबायदि प्रफेस्नेल ट्रेइनिं मोनाखैमोन ओ बेनिखायनो नेसनेल लेभेल बा एनटेरनेसनेल लेबेलाव जोंनि बैसोनि मानसिफोरा प्लेयार जाखांनो हायाखैमोन दा दिनै जोंनि एरिया आवबो बड'लेन्डावबो जों नुनो मोनो एनफ्रास्ट्राक्सार फ्रा जाबाय बेबायदि मोजां मोजां इनस्टिटिउद फोरबो ओंखारबाय जायाव ट्रेइनिं मोनो गेलेनो गेलेगिरिफोरनि थाखै बेखायनो पेरेन्टस फोराबो बुजिनानै मोजांखौ नुनानै जोङो माने बै खेलायाव थिनहरनांगौ बेखौनो आं खावलायो गोजोन्थों